हाँ हमारे यहाँ त्योहार है नवरात्रि जिसमें विशिष्ट रूप से नृत्य किया जाता है यहाँ पर नौ दिन माँ दुर्गा की प्रतिमा को स्थापित किया जाता है हमारे यहाँ मध्य प्रदेश के भोपाल शहर में अलग जगहों पर बहुत सारे समुदाय मिल कर अपना प्रोग्राम करते हैं जिसमें सभी लोग उत्साहित होके गरबा नृत्य करते हैं अलग अलग प्रकार की पारंपरिक ड्रेस पहनते हैं अभी हाल ही में हमारे यहाँ अभिव्यक्ति में गरबा हुआ जहाँ पर पाँच दिन का प्रोग्राम होता है गरबे का तो वहाँ मैं भी गई वहाँ पर मैंने पाँचों दिन अलग अलग पारंपरिक परिधान पहना और नृत्य किया वहाँ पर सभी समुदाय के लोग मिल कर नृत्य करते हैं और आनंद उठाते हैं और झाँकियों पर भी सांस्कृतिक रूप से मिल कर एक नृत्य किया जाता है और हमारे यहाँ शादियों में भी कई सारे सांस्कृतिक नृत्य होते हैं जिसमें भजन गाकर और बहुत सारे जो गायन होते हैं गा गा के उनको नृत्य करते हैं